हैलो तुस ऐमाजोन कंपनी चा बोल्ला देओ में थुआढ़ी कंपनी चा इक स्कूल टैक्सट बुक नाम दी इक कताब मंगोआई दी ही ते ओह् जेह्ड़ी कताब ऐ बड़ी शैल लग्गी मिकी जेह्का नुहाड़ा बाह्रला पेज ऐ ओह् इन्ना शैल ऐ जेह्का नुहाड़ा कवर बड़ा गै शैल लग्गेआ ओह् जेह्का नुहाड़े अंदर पेज न ओह् उं'दी बी बड़ी शैल क्वालिटी ऐ ते जेह्का ने इस बुक दे अंदर सलेबस दित्ते दा ओह् इन्न गै शैल इन्ना गै शैल सलेबस ऐ ओह् जेह्का पेजें पर लिखे दा तुसें डार्क इंक कन्नै जेह्दी बजह कन्नै जेह्का बच्चा ऐ ओह् बड़ी स्हेई तरीके कन्नै इसी पढ़ी सकदा होर उसी पढ़ने च कोई दिक्कत नेई औनी ऐ ते अ'ऊं तुसें गी इ'यै आखना चाह्न्नीं कि जेह्की इस कताबें दे अंदर फोटू बने दे उनें गी दिक्खियै मेरा मन करै दा कि इस कताबै गी अ'ऊं बार बार पढांऽ ते ते इसले अ'ऊं तुसें गी आखना चाह्न्नी कि थुआढ़ी कंपनी चा एह् परोडक्ट आए दा हा मिगी एह् बड़ा शैल मतलब कि जेह्की थुआढ़ी कताब ही मिगी बड़ी गै पसंद आई